ہمارے علاقے میں جو کھلاڑی کھیل کھیلے گا وہ تو ہمارے لئے ہیرو ہے اور جو جتائے گا وہ مہا ہیرو ہے اور اگر ہم ان کے یہ ہیرو گیری کے لئے سب چیز سوچتے ہیں شور شرابا دھماکہ ہر چیز سوچتے ہیں تو ہمیں ان کے لئے وہ بھی سوچنا ہوگا کہ وہ کھیلتے وقت گر سکتے ہیں ان کے لگ سکتی ہے وہ زخمی ہو سکتے ہیں تو ان کے لئے ہم نے کیا دستیاب کر رکھا ہے تو ہمارے کھلاڑیو کے لئے ایک ڈاکٹر ہمارے ساتھ ہونا چاہیے اسٹیچر ہونی چاہیے دوائیاں ہونی چاہیے پٹی ہونی چاہیے ہر چیز ہمارے پاس ان کے لئے ہونی چاہیے اگر وہ زخمی ہو جاتے ہیں بائی چانس تو ان کے لئے ٹائم پر ہر چیز ہو جائے ان کو زیادہ ویٹ نہ کرنا پڑے